आज सुबह मेरे घर का सिलेंडर गैस खत्म हो गया इसलिए मैंने एक सिलेंडर गैस मंगवाया जब वो आया जब मैंने उसे फिट किया तो लीकेज कर रहा था मुझे बहुत बेकार लगा क्योंकि मैं उससे मेरे घर में ब्लास्ट भी हो सकता था